महाराष्ट्र में अॼुकल्ह ॾिठो वञे त जेके ग़रीबनि जा ॿार आहिनि मज़दूरनि जा ॿार आहिनि उहो स्कूलनि में पंहिंजे ॿारनि जूं हेॾियूं वधीक फीयूं न था भरे सघनि त इनजे करे हुननि वटि वञिजे उन्हनि खे सम्झाइजे त सरकार तव्हां खे फ्री एडुकेशन ॾींदी ऐं जेको फी नथो भरे सघे उन जी फी माफ़ करणु जा बि कंहिं कंहिं सर्टिफिकेट सरकार डींदी आहे उन्हनि खे फीस भरण में मदद कंदी आहे ऐं अॼुकल्ह जेके स्कूल में छॾनि था स्कूल में वञणु ॿार उन्हनि खे वञी करे उन्हनि खे ॿा पैरेंट्स खे सम्झाए करे ॿारनि खे स्कूल में दाख़िला वठी ॾिजे ऐं हुननि खे हर ॻाल्हि में असांखे मदद करणु खपे ऐं जे अॼुकल्ह जो जीअं प्रोजेक्टर स्कूल में उनमें थोरो अलॻि अलॻि असांखे शयूं अपनाइणु खपनि जीअं प्रोजेक्टर थियो इंटरनेट थियो ऐं जीअं अॼुकल्ह सॼो ॾींहुं ॿार मोबाइल ते था वेहन इन करे हुननि खे मोबाइल मां अलॻि करण लाइ कंप्यूटर ते उन्हनि खे पराई कराए वञे त ॾाढो सुठो